ہاں میں الرجی کے کچھ خطرات سے آگاہ ہوں مجھے پتا ہے کہ دنیا بھر میں کئی ساری الرجیز ہوتی ہیں جیسے مونگ پھلی کی الرجیز ہوتی ہیں یا پھر کسی جانور سے جڑی ہوئی الرجیز ہوتی ہیں جس سے بدن میں ہمارے کئی طرح کے پریشانیاں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں پریشانیاں پنپتی ہیں جیسے کسی کو اگر مونگ پھلی سے الرجی ہے تو اس اس کے بدن میں کھجلی شروع ہو جاتی ہے یا پھر وہ بیہوش ہونے لگتا ہے یا پھر اسے الٹی یا الگ کوئی پریشانیاں آنے لگتی ہیں اس سے بچے رہنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ احتیاط احتیاط برتنی چاہیے کہ ہمیں اپنے بدن کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے ہمیں جو الرجی والی چیزیں یا جن سے ہمیں الرجی ہے ان سے کافی دور رہنا چاہیے یا تو انہیں منع ہی کر دینا چاہیے اگر بہت ہی ضروری ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے بنا ہی اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں اگر الرجی آپ کو بہت پرانی ہے تو آپ کو اس کی دوائیاں بھی ٹائم سے لینی چاہیے آپ کوئی اپنے زندگی کا اپنے بدن کا یا اپنی حالات کا اپنی طبیعت کا بہت بہترین خیال رکھنا چاہیے اور لوگوں سے بھی مدد لینی چاہیے کہ پریوار میں اور لوگ ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں اس الرجی سے بچنے کے لیے